نقل و عمل سفر کے اختیارات آج جو ٹیکنالوجی کے حساب سے فاسٹ ہو رہی ہے جیسے کہ کسی کو کوئی چیز بھیجنا ہو تو اسے آج اور پہلے کے وقت کے حساب سے کوریر وغیرہ ہے اس سے فاسٹ ہو جاتا ہے